आं मोसौ मोसौखौ आं बुधबार बाजारनिफ्राय बायनानै लाबायोमोन मोसौ आरो आं फानोबो मोसौ मोसौ मासेयाव हमना ला जि जि जि रोजा थामजि रोजा बाजि रोजा होनानै जों बायो बा बायनानै जोङो फिसियो फिनानै आरो जोङो बेखौ जों बेखौ फिनानै दामब्रा खालामनानै जोङो जों बेखौ हालएवो गिदिर फेदेरनानै हालएवनानै आरो जों बेखौ आरो जोंहा अमा अमा फियो दाउ फियो दाउखौ जोङो बुधबार हाथायनिफ्राय बायनानै लाबोयो लाबोनानै जों मासेयाव सेरसेयाव ब्रैजौ ब्रैजौ दाउ दाउनि दामआ आरो अमा मासेयाव थाम रोजा ब्रै रोजा जों बायनानै लाबोयो ओमफ्राय जोंहा बेबायदिनो बे बेखौनो जोङो फिनानै फेदेदनानै फानफिननायाव जों अमा खासि बा फानोब्ला जोंहा जि रोजा नैजि रोजा जों मासेयाव मोनो आरो जों बिदिनो गोबां न'खर न'खर सालायनो हायो बेबायदिनो जों आरो मोसौ मोसा फाननानैब्लाबो दाउ अमा फाननानैब्लाबो जोङो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो